हँ हैलो जी हँ बैग अहाँके चोरी भैऽ गेल अच्छा अच्छा अच्छा अहाँके की नाम भेल अच्छा चो अच्छा ई चोरी अहाँके कहिया भेल काल्हि चोरी भेल तऽ अहाँ मतलब कतय सॅं आबैत रहियै अहाँ पटनासँ आबैत रहियै कोन जगह पर चोरी भेल रहय एकटा अनुमान मानसीके आसपास अहाँके चोरी भय गेल रहय बैग तऽ बैगमे अहाँके की सभ रहय अच्छा ठीक ठीक

अहाँ जे छै अहाँ एकटा एप्लीकेशन लिखूँ आ ओहि एप्लीकेशनमे जे सभ चीज हरायल यऽ ओसभ चीज ओतय दर्ज करबा दियौ आ काल्हि तक एप्लीकेशन लिखिक हमरा दीअ आ तऽ हम ओकरा आगाँ अथीमे तखन देबै ठीकमे दै छीयै जाँच करबाबै छीयै आ तेकर बाद अहाँके जे मिलत तऽ अहाँके जरूर अहाँके पहुँचा देल जेतै अहाँके कॉल कै कऽ बुलाओल जेतै जे अहाँके समान मिल गेल यऽ नहि दिन तऽ अहाँ देबै ने अहाँ आबूँ एप्लीकेशन हमरा लिखिक दियौ थानामे अहाँ एकटा एप्लीकेशन लिखिक हमरा लगमे दऽ दियौ आ तेकर हम चेक करय छी दू चारि दिनमे जरूर समस्याक समाधान भऽ जायत मिल जायत तऽ अहाँके हम फोन करबा देब आ अहाँ आबिक अपन बैग

तऽ नहि सुनियौ ने अहाँ तऽ मानिक चलूँ विद्यार्थी छीयै ने अहाँके अहाँ विद्यार्थी छीयै आ विद्यार्थीके तऽ जीवन जेहन मनुष्यक साँसक बिना नहि चलि सकैया तहिना स्टूडेंट जे छै मानि लिअ ओ बिना सर्टिफिकेटके बिना नहि चलि सकैया तऽ ताहि दुआरे एहि लेल हम हरसम्भब कोशिश करब जे जल्द से जल्द अहाँके जे भी डॉक्यूमेंट हरायल यऽ ओ अहाँके खोजिके अहाँके सुपुर्द कय देब निश्चित रूपसँ अहाँ आबिक अगर हम कतौ पेट्रोलिंगमे चलियो जेबै तऽ अहाँ थाना पर एप्लीकेशन लिखबा देबै आ हम अहाँ जहन तऽ अहाँके जरूर मिल जायत खुश रहू